नमस्ते मैम मैम हमको जो है बी एस सी का जो है अड्मिशन करवाना है आप बताइए कि क्या क्या लगेगा अरे मैम हम इन्टरों इन्टर किए हैं इन्टर के बाद मैम जो नहीं बी ए किए हैं बी ए के बाद मैम हम बी एस सी करना चाहते हैं जैसे गोरमेंट में कितना ख़र्चा लगेगा और प्राइवेट कौन सा जो है वह सबसे सही पड़ेगा तो मैम जहाँ जैसे अड्मिशन हमारा अगर हो सके तो गोरमेंट में ही करवा दीजिए हाँ मैम क्या क्या लगेगा

जी जी मैम हाँ और मैनम जो है हम कब आएं

तो ठीक ठीक है मैम जैसे मैम हमको जो है जैसे वहाँ पर जैसे सारी सुविधा होनी चाहिए जैसे नमभर जैसे गोरमिंट है हम लोग बहुत ग़रीब हैं जैसे हो सके तो थोड़ा जैसे कम से कम में आप करवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता मैं कौन सा कॉलेज जैसे अच्छा रहेगा मैम वहाँ पर तो यही वह साकेत है जैसे साकेत है और यहाँ जैसे यह है ग्रामोदय हुआ जैसे गोरमेंट मतलब यही है आप यही आप यही हाँ मैम आप यही दो जगह पर कही भी हमारा करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता कहाँ पर ठीक है मैम लेकिन वहाँ पर ख़र्चा कितना लगेगा चलिए मैम ठीक है हम आएंगे तो फिर आपसे मिलकर फिर बात करेंगे ठीक नमस्ते मैम